दिक्खो जेहडे अजकल दे बच्चे न एह् खेती बाड़ी इत्थूं सिखदे न कि पैंहले इंदे घर लोके दी जगह जमीनां ते होंदी गै ना ते उत्थै गै दिखदे अपने मां प्यो गी कियां कियां डंगर रक्खे दे न बाड़ी कियां बांह्दे रांह्दे उत्थै दिक्खी लेैंदे ऐ बस इयां गै माड़ा मुट्टा निक्का निक्का बिजनस कम्म शुरु करी लैंदे लोकल जेहका ऐ ते कारपैंटरी आहले जिं'दे घर कोई मिस्त्री हा पैहलें बैड दरवाजे बनांदे ते ओह् बच्चे गी केंइयें गी उंदे च शौक पेई जंदा असें एह् सिक्खना दिखदे रौंहदे अपने प्यो गी कि''यां कियां बना दे

रिपेयर करदे रौंहदे अजकल ते मशनां चली दियां आटे आहली पैहलें पैहलें घराट होंदे हे बड़ा सुआद आटा होंदा हा बडी शैल होंदे हे ओह् ते केंई लोकें दा पोल्टरी फार्म कुक्कड़ रक्खे दे होंदे घार अपने केइयें डंगर रक्खे दे होंदे गवां मझां ते दुद्ध बेचदे डेरी खोह्लदे ओह् ते केंई केंई फसला लांदे बस जित्थे जित्थे अपना कम्म शुरु करी लेंदे निक्का निक्का कम्म शुरु करदे करदे गे बड्डा बड्डा कम्म होई जंदा फ्ही ते इत्थे सिक्खी लेंदे बच्चे फ्ही निक्का मुट्टा कम्म खेती बाड़ी जेह्की ऐ ते एह् डंगर रक्खने पालना कियां बिजनस अग्गे चलाना दुद्ध दध कियां बेचना ऐ पहले गे रक्खे दे होंदे लोकें अपने घार